जय झूलेलाल नवजात शिशुअ खे स्वच्छ वातावरण में रखण लाइ ऐं बीमारियुनि खां दूर रखण लाइ केरी केयर करण खे तव्हांजे सुवाल जे जवाब में मां एतिरो ई चवंदमि की नवजात ॿारु यानि नओं ॼमियलु ॿारु उहो माउ जे गर्भ मां हाणे निकितो आहे त उन खे उहो ई माहोल खपंदो आहे जेका हू नव महिना अंदरि रही आयो आहे मतिलबु शांति उंदहि टाइम ते खाधो ऐं टाइम ते निंढ सभिनी खां पहिरियों त माउ जो खीरु ई ॿार खे ॾियणु खपे माउ जो खीरु ई ॿार लाइ सर्वोत्तम हूंदो आहे माउ जे खीर में सभु उहो अची वेंदो आहे जेको हुन ॿार खे खपे इन करे ॿारु माउ जे खीर खां सवाइ ॿार खे कुझु बि न ॾिजे नवजात ॿार खे उंदहि में गर्भ में रही आयो आहे त हुन खे उंदहि जी आदत पइजी वई आहे मूंखे यादि आहे मुंहिंजे भाउ खे पुटु ॼाओ त उहो अखियूं ई न पियो खोले त मुंहिंजे भाउ खे चिंता थी पियसि त हुन छा कयाईं उन ॿार जे अखियुनि जे आस पास हथु रखी करे उंदहि करे छॾियाईं त ओॾी महिल ई उहो ॿारु अखियूं खोले ॾिसणु लॻो हिन सां ख़बर थी पए की ॿार खे उंदहि में अखियूं खोले विहंदा आहिनि नवजात ॿार खे खणण खां पहिरियों हथ सैनिटाइजर सां धोअणु खपनि असांजो हथ जो इन्फैक्शन ॿार खे न लॻे इन लाइ ऐं मिट माइटनि खे बि सैनिटाइजर सां हथ साफ़ु कराए पोइ ई ॿारु हथ में ॾियणु खपे जेतिरो थी सघे ॿार खे हथ में न हेरिजे जेतिरो थी सघे ॿार खे पलंग या पींघे में ई रखिजे हीअं करण सां ॿारु हथ में न हिरंदो ऐं फुटिड़ो बि थींदो नवजात ॿार जो सामानु जीअं नैपकिन टूआल चादर कपिड़ा हुन जी लंगोटियूं सभु साफ़ु ऐं सुठी जॻहि ते रखिजनि हुन जा कपिड़ा ग्लास चम्चो ऐं हिन ई लंगोटियूं बि डैटॉल सां साफ़ु करणु खपनि पोइ ई वापरणु खपनि हुन जो फीडर बि गरमु पाणीअ में धोअणु खपे जंहिंजे करे ॿारु कहिड़ी बि तरह जो वाइरस या जीव जंतू ॿार जी पेट में न वञे घर जो कोई बि सदस्य बीमारु हुजे सर्दी हुजेसि खंघि हुजेसि या हुन खे बुख़ार हुजे त हुन खे ॿार खे हथु न लॻाइणु खपे छोकी नंढे ॿार खे हुन जो इन्फैक्शन जल्दी पकिड़े वेंदो आहे ॿार जा डायपर सुकी हवा में ई रखिजनि बरसात जे मौसम में ॾाढा कीटाणूं थी वेंदा आहिनि त हुन खां बचाइण लाइ ॿार खे ऐं ॿारनि जा कपिड़ा एंटी बैक्टेरीयल साबूणु या लिक्विड वापराइणु खपे और ॿार जा सामान उन सां ई साफ़ु कयण करणु खपनि ऐं घर खे बि साफ़ु रखणु खपे ॿार देश जो भविष्य आहिनि उन्हनि जी संभाल कंदासीं त ई देश खे मज़बूत ऐं निरोॻी भविष्य ॾेई सघंदासीं जय झूलेलाल